टेवीह फरवरी ॿ हज़ार हिकु पंज मार्च ॿ हज़ार चारि ओगश्ट ॿ हज़ार यारहं चोॾहं डिसेंबर ॿ हज़ार चारि तेरहं मे ॿ हज़ार अरिड़हं